हेलो हाँ आप कैब वाले भईया बोल रहे है हाँ हमें एक कैब बुक करनी है हमारे मम्मी पापा को लेकर आना है जैसे टावर से गोपाल मंदिर फ्रीगंज से मतलब सीधा रोड है एक तरफ दाएँ मुड़ेगे फ़िर बाएँ मुड़ेगे उसके बाद में अपना इधर गोपाल गोपाल मंदिर कि तरफ आजाएँगे वहाँ पर एक मंदिर है मंदिर के पास में ही आप सामने स्टैंड के पार्किंग के पास में खड़े होइए और हमारे मम्मी पापा वहीं से बैठेंगे और आपको उनको पहुँचाना है कितना टाइम लगेगा आपको थोड़ा जल्दी आइए टाइम से वह गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चलाइएगा क्योंकि मम्मी पापा को थोड़ी तकलीफ है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से कैब को चलाइएगा धन्यवाद